आमच्या बागेंत लायल्लीं झाडां पोवन म्हाका बरें दिसता सकाळी फांतोडेर उटोन जेन्ना आमी गार्डनांत वयता तेन्ना ती सगळीं फुल्लल्ली फुलां बीन पोवन सगळें एकदम प्रफूल्लित दिसता आनी सगळो दीस आपलो आहा पय आपलो तो बरो फ्रेश जाल्ले बशेन दिसता आनीक बरें जाता खंयच्याय कामाक भायर सरताना उत्साह येता